खेल खेलने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्र बहुत ज़्यादा होता है हम गाँव में गाँव की बात करें तो यहाँ बहुत सारे खेत होते हैं समय के अनुसार फ़सल उगता है कुछ समय उन्हें खाली छोड़ना होता है कुछ जगह यहाँ होती हैं जिन्हें बच्चे अच्छे से डेकोरेट मतलब अपने हिसाब से थोड़ा देख कर फ्री करते हैं और पूरा फील्ड विल्ड बनाते हैं उस पर क्रिकेट खेलते हैं और अपने हिसाब से देखते भी हैं हर तरीके से होता है और खेल कूद से ग्रामीण हो उनको भी लाभ होता है अगर कोई बच्चा अपने गाँव मेरे हमारे गाँव से कोई एक बच्चा अगर अच्छा खेलता है वह बाहर जाता है ज़्यादा तो कुछ नहीं लेकिन नाम बहुत कमाता है और उस हिसाब से हमें देखना होता है कि कौन बच्चा कहाँ है क्या है और उससे गार्जियन भी खुश होते हैं और वह हमारे लिए तो अपने गाँव में यह खेल का मैदान बच्चों के लिए खुला जगह गाँव शहर के बच्चों को यह नहीं मिलता है जितना शहरी क्षेत्र है उसमें तो घर बन चुके हैं जिसके कारण हमाँ हमें यह पर्यावरण यह वातावरण यह खुला मैदान खुला क्षेत्र यह सब हमें देखने के लिए ही नहीं मिलता है हाँ बाहरी क्षेत्र में पार्क होते हैं छोटे छोटे जगह होते हैं बच्चों के खेलने के लिए पर जो जो एहसास इस खुले वातावरण में बच्चों को आता है जो मतलब इक्साइट्मन्ट होता है यहाँ का वह वहाँ नहीं मिलता है तो यह गाँव के बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है की यहाँ के लोग मतलब वे लोगों के लिए भी अच्छा होता है यहाँ के बच्चे खेलते हैं कूदते हैं फिजिकलि फिट रहते हैं और मेंटली स्ट्रॉंग भी होते हैं गाँव के बच्चे गाँव के बच्चों के लिए बच्चों का हेल्थ ना शहर के बच्चों से ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि गाँव में इतना पोल्युशन होता नहीं है और फिर खेलने के लिए भी अच्छा जगह भी होता है और यह गाँव में गाँव के लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद हो जाता है कि हमारे बच्चे खेलते हैं कूदते हैं बाहर जाते हैं नाम कमाते हैं सब कुछ करते हैं कुछ पैसे भी आते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में तो वो स्कूल को फंड रिफन्डिंग डे दिया जाता है इससे भी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे पढ़ते हैं इससे भी ग्रामीण लोगों को लाभ होता है और बहुत सारे मेडल मतलब हमारे यहाँ के बच्चे तो लाते हैं जो हमारे स्कूल में रखा जाता है उसको देख कर भी एक अलग गर्व सा एहसास होता है वह भी ज़रूरी होता है और हमारे यहाँ तो बहुत सारे मैदान हैं बहुत सारे फिले जैसे क्रिकेट वालीबॉल यह सब यह सब में तो बच्चे बहुत क्षेत्र में आगे बढ़ चुके हैं बहुत अच्छे अच्छे स्टेट लेवल पर भी खेलते हैं कुछ बच्चे और अच्छा लगता है देख कर उन सबको उस मुकाम पर पहुँचा हुआ देख कर कि गाँव में रहने वाला बच्चा भी उतना आगे जाता है इतना मेहनत करता है और गाँव के बच्चों में ना मेहनत करने की क्षमता बहोत ज़्यादा बहुत ज़्यादा होती है और यह देख कर खुशी होती है खेल खेलने के लिए तो हमें भी लगता है कि गाँव से अच्छा कोई जगह होगा